हांव दोन हजार सोळा वर्सा ओमान गेल्लें आनी म्हाका खूब खुशी आसली हे भायली कंट्री पळोवपाक आनी टू थावझन सोळा वर्सा हांव पावलें आनी त्या वर्सा हांव फस्ट टायम फ्लायटान बसले सो म्हाका खूब उमेद आसली की भायर वचून पळोवपाक कशें आसता पळय तें उपरांत हांव ओमान पावतकच म्हाका खूब बरें दिसलें आनी म्हाका खूब उमेद आयली की आतां हांव कितें करतलें मुखार पळय तें पळोवपाक हांव ओमान पावलें की म्हजो डाडा आसलो थंय आनी तो थंय धा वर्सां जालीं काम करतालो आनी उपरांत तांणे आमकां म्हज्या मामाक म्हाका आनी भावाक व्हेले हांव थंय पावतकच हांव ऍरपोटार पावन सावन डायरेक्ट रूमांत गेलें आनी थंय सावन हांव ओमान भोंवपाक गेलें तांच्यो खूब प्लेसिस खूब जागे हांवें पळयले आलनाबा आनी अशें जायते जागे थंय आसले ते पळोवन म्हाका खूब उमेद भोगली थंय ट्रेपो म्हणून एक प्लेइंग स्पेस आसा थंय गेलें थंय पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें इवन शॉपिंग मॉल्स शॉपिंग करपाक मॉल्स थंय खूब बरी आसात खूब बरी आंगाचीं खूब बरी ड्रेसिस थंय मेळटात उपरांत आमी थंय सिटी सेंटर आसात त्या सिटी सेंटरांत थंय भोंवली आनी हें सगळें पळोवन म्हाका खूब उमेद जाली खूब उमेद भोगली उपरांत आमी थंय तांचे मेन मेन प्लेसिस आसात टेंपल्स चर्चिस आनी कितें कितें आसात ते पळोवपाक आनी म्हाका ओमान लायक जालें थंय सारकें क्लिन साफ एक रस्त्यार पासून कांयच पडिल्लें आमकां मेळना एण्ड इवन इफ पडलां पासून कोणें उडयल्यार पासून तांकां रोकडीच फायन पडटा एण्ड आय लायक म्हाका खूब बरें दिसलें ओमान सिटी म्हाका खूब ओमान ही कंट्री म्हाका लायक जाली आनी उपरांत दोन हजार अठरा वर्सां आमी परतून ओमानाक गेली आनी त्याय वर्सा आमकां खूब बरें दिसलें की आमी थंय दुसऱ्या दुसऱ्या लोकांक मेळ्ळी आनी तें म्हजें एक बरें एक्सपिर्यन्स आसलें